ہمارے دیہایت میں بہت پریشانی ہے کہیں جاتے ہیں ٹیکسی نہیں ملتی ہے اور ٹیکسی کا بھاڑا بہت ہے ٹیمپو اور کا بہت بھاڑا لگتا ہے ہمارے شہر میں بہت سارا انتظام ہے اور اور بہت جانے میں پریشانی ہے پریشانی ہوتی ہے اور ہم لوگ کو بہت تکلیف ہو رہا ہے اور جانے میں کوئی سویدھا اچھا نہیں ہے شہر میں اچھا سویدھا ہے اور ہم لوگ ہم لوگ کے لیے کوئی ویوستھا نہیں ہے اور کہیں جاتے آتے ہیں تو اچھی ٹیکسی نہیں ملتی ہے اور بھاڑا بہت لگتا ہے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو جاتے ہیں تو ٹیمپور پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہیں بس پر بیٹھ جاتے ہیں کوئی بائک پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں بہت اچھے سے موج مستی کر کر جاتے ہیں کوئی ویوستھا نہیں ہو پا رہا ہے اور جاتے اور آتے ہیں کوئی اچھا روڈ نہیں ہے ایک دم ٹوٹا پھوٹا روڈ ہے